नमस्ते हमको सब्ज़ी लेनी है हम हमको सब्ज़ी लेनी क्या आप क्या सब्ज़ी उगाई हैं जो हाँ नमस्ते नमस्ते मैम नमस्ते नमस्ते हमको सब्ज़ी सब्ज़ी ख़रीदने है हैं

जो ताज़ी ताज़ी सब्ज़ियाँ हो वो हमको वही ख़रीदनी है वह लौकी जैसे है हैं हाँ तीन सौ रुपये किलो ठीक है और हमको आलू ख़रीदनी है करेला ख़रीदना है हैं और करेला ख़रीदना है और लौ टमाटर लेनी है कितने में सब साढ़े तीन बहुत महंगी कुछ सस्ती कर दो महंगाई है फिर भी कुछ कम कर दो हमको बहुत सारी सब्ज़ियाँ ख़रीदनी है ना थोक में ख़रीदनी है ना हमको एक क्विंटल प्याज़ ख़रीदनी है कुछ थोड़ा सा कम कर दीजिए

आलू ख़रीदना है पच्चीस पच्चीस किलो आलू ख़रीदनी है हाँ हमको भी तो बेचना है ख़रीदकर घर घर तक पहुँचा देंगे क्या घर तक आप पहुँचा दीजिए उसका हम भाड़ा दे देंगे बढिया क्वालिटी भेजिएगा कितना नींबू भी पाँच किलो भेज देना ओह वॉ खीर भी भेज देना सब ताज़ी सब्ज़ियाँ रहे ताज़ी सब्ज़ी हमको के काहे से बेचना है सब्ज़ी हाँ नमस्ते